की हालचाल छै हॅं नमस्कार कहलहुँ एतऽ इलाज करबै लए गेल रही तऽ कोनो दिक्कतो भेल रहय अहाँकेॅं हुँ हॅं की परेशानी भेल ओ हुँ हॅं हॅं ओ चलू ओकरा तरफसँ तऽ कोनो चलू गलती मानै छी हम लेकिन फेर आयब अहाँ की दिक्कत छै नहि दिक्कत छै एबै तखन ने तऽ देखबै तब ने केना की सिचुएशन यऽ की ओ नहि तऽ एक बेर समय देबै देखबै अहाँ तऽ हमरा लागत कि नहि ठीक होना हमरा वशकेँ छै नहि तऽ रेफर करि देब अहाँ अच्छा हुँ ओ ओ हुँ नहि तऽ एना नहि होतै अहाँ आबू कोई बात नहि छै सरकारी छै तऽ की भय गेलै दवाइ तवाइ उपलब्ध भेल रहै अहाँकेॅं सभ किछु

ओ तऽ फेर कहिआ एबै अहाँ फेर आबू एक बेर समय दियौ समय देबै तबे होतै हुँ बस हैया दू तीन दिनमे आबि जाएब हमहुँ नहि तऽ छै ओहन व्यवस्था करलो छियै भय जेतै अहाँकेँ अहाँ आबि जेबै ने कखनो फोन करबै तऽ व्यवस्था ओतऽ करि देबै कोई पर नहि प्रभार सम्भालने छै ने जे हमरा जगह पर प्रभार सम्भालिकऽ जेकरा हम प्रभार दय कऽ एलियै हँ ओ देखत अहाँकेँ हाँ ओ डाक्टरे छथिन चलू ठीक छै तब आयब ठीक छै ठीक छै तब राखी चलू ठीक छै